साढ़ी जेह्ड़ी ऐ डोगरी भाशा एह् बड़ी गै परानी चलदे आवा दी राजै म्हाराजें टैम साढ़े दादे परदादे इसी सारे ई बोलदे आवा दे भाशा गी अग्गें अस बी बोलदे अस चाहंदे अग्गें बी बोलन इसी भाशा गी लोक डोगरी अज्जकल नमीं नमीं भाशां आवा दियां लोक इसी भुल्लने दी कोशिश करा दे लोकिन इसी भुल्लना नेईं चाहिदा साढ़े लोकें इक्क साढ़ी डोगरी भाशा इक्क बड़ी शैल भाशा साढ़े देश बिच एह्बी इक्क भाशा डोगरे लोकें दी भाशा राजे म्हाराजें दे टैम दी आवा दी ते इसी अस बड़े लोक एह्दे पर गीत गाए दे गीत गाए दे इस भाशा पर एह् बड़ी शैल भाशा डोगरी जेह्की साढ़ी ते इसी आखदे बी हैन खंड मिट्ठे लोक डोगरे ते डोगरी लोक बड़े शैल बोलदे छड़े डोगरी जेह्के रीति रवाज़ बड़ा शैल ऐ लोकें दी इज्जत शैल करदे आस्सै पास्सै म्हल्लै साढ़ै अस बी डोगरी बोलदे शैल गीत गांदे अस चाहंदे कि डोगरी साढ़ी बड़े दूर तक्क भाशा जा अग्गें बी बाहरै दे लोक औंदे इसी बड़ी जल्दी भाशा गी सिक्खी लैंदे मतलब समझी जंदे केह् बोल्ला दे केह् नेईं कि एह् डोगरी बड़ी शैल भाशा ऐ कि इसी जल्दी सिक्खगे कि होर बी भाशा हैन साढ़े देश बिच लेकिन एह् जेह्की डोगरी भाशा एह्बी इक भाशा ऐ उंदे बिच आई जंदी हिस्सा होंदी ऐ ते अज्जकल एह् गुगल पर बी आई जंदी ट्रांसलेट होई जंदी डोगरी साढ़ी इत्थें स्कूलें बी पढ़ांदे भाशा गी ते साढ़े जेह्के इत्थें स्कूल होंदे सरकारी स्कूल प्राईवेट स्कूल उंदे बिच बी एह् इक्क सब्जैक्ट बनी चुके दा इसी गी बी प्रमोट करदे लोक अग्गें अग्गें बढ़ावा दिंदे इसी भाशा गी एह् बड़ी शैल भाशा गीत गांदे एह्दे पर लोक डोगरी बिच कवितां लिखी दियां लोकें डोगरी बिच बड़े शैल गाने लिखे दे ते डोगरी साढ़ीआस्सै पास्सै म्हल्लै आह्ले साढ़े मेरे दोस्त सारे बाहर डोगरी गै बोलदे अस आपूं अपने बिच्चें ते असें एह् डोगरी भुल्लना नेईं चाहिदा एह् डोगरी साढ़ी बड़ी शैल ऐ अपने साढ़े रीति रवाज़ साढ़े कल्चर अग्गें बधाने दी कोशिश करदी ऐ इसी डोगरी गी असें बढ़ावा होर बी लोकें गी आखना ऐ बोल्लो कि बोल्ला करो डोगरी इसी नेईं भुल्लना अज्जकल बड़ियां इंया इंग्लिश ते हिंदी ओह् होर बी बड़ियां भाशां चला दियां लेकिन ओह्बी बोल्लो लेकिन अपनी जेह्की डोगरी भाशा इसी असें भुल्लना नेईं चाहिदा इसी असें बोलना चाहिदा एह्दे बारै असें गी बड़ा शैल लगदा जेल्लै अस डोगरी च गल्ल करदे असें बड़ी शैल सोच औंदी कि साढ़ी डोगरी भाशा बड़ी शैल ऐ ते इसी असें अग्गें बढ़ावा देना ते होर बी असें घरै आह्ले आपूं अग्गें दादे बी बोलदे साढ़े इसी लैंग्वेज़ गी बोलदे आए दे हून असें बी अग्गें बोलना साढ़ी अग्गें औने आह्ली पीढ़ी तां ओह्बी बोल्लै इसी भाशा गी कदें निं भुल्ले जिन्ना होई सकै लोकें गी असें सनाना की डोगरी साढ़ी भाशा किन्नी शैल भाशा किन्नी मूल भाव दिंदी एह् असेंगी डोगरी ते जिन्ने बी साढ़े दोस्त परिवार फैमिली ऐ जिन्नी बी साढ़े डोगरी बिच गल्ल करदे अस अग्गें पिच्छें असें ई कोई बी हट्टिया बी जंदे तां बी असें डोगरी बिचें बाहर बी जंदे तां बी कदेदें डोगरी बाहरै दे लोक औंदे उंदे कन्नै बी डोगरी ओह्बी साढ़ी भाशा गी बड़ी शैल आखदे सोचदे कि एह्बी बड़ी शैल भाशा ऐ डोगरी असें बी सिक्खनी उ''नेंगी बी सखांदे अस डोगरी गी इं'या इंया बोल्लो ते बड़ी शैल बोलने गी बी इन्ना मज़ा आंदा ऐ इसी गी मतलब ते लोग खुश होई जंदे कि मतलब किन्नी शैळ भाशा ऐ डोगरी किन्ने शैल लभदे लोक एह् बोलदे भाशा बड़ी शैल ऐ असें इसी अग्गें बढ़ावा देना असें इसी नेईं भुल्लना इयै सारे लोकें गी सनान्ने आं ते आपूं बी अस इसी चेता रखगे गल्लै गी